जों हाबायाव खाम सिफुं सेरजा दामै दामै जों मोसायो जों रंजायो जों हिन्जावखौ लायनायावबो हिन्जाव गोदानखौ लायनायावबो जों गान बेबायदिनो मेथाय खनै खनै बेम दामै दामै सिफुं सेरजा खबाम दामै दामै जों रंजायो आरो लायो जों हिन्जाव गोदानखौ जों जों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' जानानै जों मोसायो मोसायो रंजायो जों मोसायै मोसायै जोङो हिन्जाव गोदानखौ लायो आरो जों बेबायदिनो बेबायदिनो जों हिन्जाव गोदानखौबो जोङो लाफानानैहाय मोसानाय जायो जेब्ला हाबाया बायो अब्ला जों रंजायो आरो ना हिन्जावफोरखौहाय हिन्जावफोरजों ज' बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ज' जोङो जानानै मोसायो रंजायो गथ' गथायफ्रा बेबायदिनो गेलेलायनानै बेबायदिनो गेलेलायनानै बेबायदिनो मोसालायनानै गित खननानै गित दामनानै जों रंजानाय जायो ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो बेबायदिनो हाबायावहाय मेथायफोर दामनानै जों रंजानाय जायो ओमफ्राय जों गोबां बेबायदिनो मानसिफोरा आरो ना बेबायदिनो मेथाय खनै खनै जों